मां सॼो अमरिका ॾिठो आहे यूरोप बि ॾिठो आहे फॉरेस्ट में सिर्फ़ु ऑस्ट्रेलिया आहे जो रहिजी वियो आहे

कीअं कीअं उहो कीअं अमरिका वांगुरु या इंग्लैंड वांगुरु आहे या न ऐं थीम हुननि जी पाण में इंग्लैंड सां बिल्कुलु सेम सेम तह ते आहे ऐं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बराबरि ई आहिनि मां सोचा थो उते वञा ऐं ॾिसा बराबरि आहिनि या न